एहिठाम जे पर्यटक सब अएनाइ बन्द कऽ देलखिन हँ या कम कऽ देलखिन हँ तिनका अबैमे जे छै से एहिठाम देखल जाए छै जे जेना मानिकऽ चलू कोनो गाड़िए भाड़ा भेलै नया आदमी छै जतऽ पाँच टका भाड़ा छै ततऽ पचपन टका लऽ लेल जाए छै ओहि चीजके सुधार कएल जाएके चाही जेना मन्दिरेसब छै तऽ जतऽ नीक बेबस्था ओहि मन्दिरके होइके चाही ततऽ कान खापड़िजकाँ किछु उजड़ल छै एम्हर टुटल छै ओम्हर फुटल छै जकर जे छै से मानि लिअऽ ओ अएलाक बाद ओतऽ ओ सुन्दरता नहि देखि पबै छै जे ओकर मोन नहि भाबै छै जेना रहैओ सबके एतऽ बेबस्था जे छै से अहाँके बड़े दिक्कतदारीसब छै कोनो बेबस्था नहि छै रहैके लेल कोनो अगर बनैलो छै धर्मशाला तऽ ओहिमे नहि बाथरूमके बेबस्था नहि रहैके बेबस्था नहि कपड़ाके बेबस्था नहि ओढ़ना बिछौना किछुके बेबस्था नहि रहै छै तकरा बाद अहाँके किछु दोकानदारोसब जे छथिन से ओ लुटै खसौटेके चक्करमे रहै छथिन जे बाहरी छै चल जे पाँच रुपैआमे प्लेट दै छै सात रुपैआ प्लेट बेचि लेब बासिओ चीज जे छै से ओकरा किछु ने किछु आइटम बनाकऽ दऽ देल जाए जे ओ जे छै से ओकरा नोकसान हेतै जे ओ दुबारा नहि आबि पेतै एहिसब चीजके जे छै से जँ सुधार कएल जाए जेना यातायातके बेबस्था जे छै से नहि छै जतऽ जे बेबस्था होइके चाही से बेबस्था नहि छै जाहिठाम जे गाड़ीसँ जाइके चाही से बेबस्था नहि रहै छै ओहिसब चीजपरमे जे छै से देखल जाए अगर ढङ्गसँ तऽ ई ऑटोमैटिक जे छै से बाहरके आदमी अएतै जेना खाने पानके लेल या बिजलीके लेल या कोनो मानि लिअऽ जे छै से किनको पाइए उठेबाके छै तऽ लोकल कतहु जे छै से सरकारके तरफसँ नहि कोनो प्रावधान देल छै लोकल जनता जे छै से अपन काउण्टर खोलने छै ग्रामीणसँ अगर दुइ टका लेलक तऽ पर्यटकसँ तीन टका लेलथि एहि हिसाबसँ पर्यटकसभके जे छै से शोषण होइ छै सरकारके तरफसँ अगर पर्यटकके लेल जे छै से ढङ्गसँ रोडके गाड़ीके या मानि लिअऽ लोकल पब्लिक जे भी करै छथिन बेबस्था ओहिपर सरकारोके नजरि रखैत आओर किछु नेतागणके नजरि रखैत अगर ढङ्गसँ बेबस्था करै छथिन तऽ पर्यटकसभ अएतै तकर बाद अहाँके बिजलिओ तिजलीके जे छै से बहुत दिक्कतदारी एहिठाम रहै छै समयपरमे बिजली नहि रहल जेना मानि लिअऽ बागे बगीचासब छै तऽ ओ बागो बगीचा उजड़ल अपाटजकाँ लगैत रहै छै जेना हराशंखसब रहल कतहु घरमे चलि गेल लोक देश दुनिआ देखैके लेल एहिठाम केओ नहि झोल माकर लागल छै सेसब छै ताहि सबचीजके अगर ढङ्गसँ बेबस्था देखल जाए तऽ एहिसब चीजपरमे सरकारके धिआन दैके चाही किछु लोकल नेता छथिन तिनको धिआन दैके चाही आओर जतऽ जे भी बेबस्था छै ताहि बेबस्थापरमे अगर ढङ्गसँ धिआन देलखिन तऽ पर्यटकसब निश्चित अएतै एहिठाम तऽ ततेक सुन्दर सुन्दर बेबस्थासब छै जेना मिथिलाञ्चलके मखान भेलै पान भेलै किछु भोजनसब जे छै पर्यटकसब ओहिओसब दुआरे दूर दूरसँ अबै छथिन जे बेबस्था एतऽ ढङ्गसँ नहि भऽ पबै छै आओर किछु हेबो करै छै तऽ पब्लिक ओकर जे छै से लोकल दोकानदार बढ़िआँजकाँ शोषण करै छथिन